क'क्राझार जिल्लायाव थानाय गोबां जायगायारि सोलोंथाइ एबा सोलोंनाय खाबुफोरा जाहैबाय जेरै गभर्नमेन्ट कलेज क'क्राझार ओमफाय ओरै दतमायाव क'क्राझार जिल्लानिनो सिङाव थानाय दतमा ओनसोलनि जेरै बड'फा इउ एन ब्रह्म कलेज दतमा बड'फा उपेन्द्रनाथ बड'फा इउ एन ब्रह्म स्कुल जेरै दतमायाव थानाय बेबो जनता कलेज सेरफांगुरि आरो माखासे दंबावो जेरै क'क्राझार इउ एन ब्रह्म कलेज आरो बिनि सिङावनो थानाय आरो डन बस्क' जेरै बायदि बायदि बे खाबुफोरा जिल्लानि गासै जौगानाय आरो दावबायनायाव ओरै जोबोर मोजाङै बिहोमा होयो जेरै जों गोजान गोजान जायगायाव थांनाङा लासिनो क'क्राझारनि सुबुंफोरा गोजान गोजान जायगायाव थांनाङा लासिनो क'क्राझारनिनो सिङाव थानाय माखासे कलेजफोराव कलेज एबा सोलोंथाइ सोलोंथाइ जायगाफोराव थांनानै जों बेयावनो सोलोंनाय खाबु मोनो जेरै दस्रा दस्रा दस्रा दस्रा जिल्लानि सुबुंफ्रा स्टुडेन्टफ्राबो फरायसाफोराबो जोंनि क'क्राझार जिल्लायाव फैनानै फरायफैनो खाबु मोनो जेरै जों जेरै खम समनि गेजेरावनो जेरै जों माबा बायदिसिना खाबु फरायनो मोनो खाथिखालायाव थानाय मुंदांखा कचिं क्लासफोर एन्ट्रेन्सफोरनि थाखाय थियारि खालामनाय मिरुफोर दङ जेरै आइ टि आइ सि आइ टि बेफोरनि गेजेराव जों कचिं कचिं एबा एन्ट्रेन्सफोरनि खाबु मोनो जेरै जों एलेकट्रनिक्सनि बायदिसिना बानायनाय आयजें मुवा बानायनायफोरखौ जों बे सि आइ टि एबा आइ टि आइ आव सोलोंनो थाखाय खाबु मोनो सोरखारि फरायसालिफोरनि थासारिया जोबोर मोजां जानानै दं जेरै इउ एन एकाडेमि दतमा इउ एन एकाडेमि क'क्राझार जेरै जों बेयाव सोलोंथाइफोरखौ सोरखारि जानायनि थाखायबो जों मोजां मोजां सोलोंथाइ मोननो हायो जेरै जे एन भि कलेज जे एन भि फरायसालियावबो जों माखासे कर्स माखासे कर्स फरायनानै जों उन्दैफोरखौ उननि समाव गोबां गिदिर गिदिर साख्रि एबा बायदिसिना जबफोरबो मोनहोनो हायो गभर्नमेन्ट स्कुल्स